बार्देस जिल्ल्यांत हॉटेल्स हॉटेलां भरल्यांत हॉटेल आसा म्हण लोकांक कामां मेळटात कित्याक आमच्या गोंयांत ट्युरीस्टूय खूब येतात ट्युरीस्ट येतात म्हणून तीं हॉटेलां चड जाल्यांत तशेंच सेकेंड आसा तें फार्मास्युटीकलस कित्याक आतां सगळ्यांक रोग तरे तरेचो नवीन तयारूय जाता आनी रोग तरे तरेचो आयला तितले फार्मास्युटीकल्सूय वाडल्या ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स हें आसा तशेंच शेती शेती उत्पादन जें आसा तें आतां कमी जालां